मेरे आस्तै जेह्ड़ी रुट्टी लेआगे ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा घट्ट खंड होनी चाहिदी थोह्ड़ा घट्ट मिट्ठा पाएओ में ज्यादा मिट्ठा नेईं खाई सकदी ते थोह्ड़ा रुट्टी बिच्च लून बी घट्ट पाएओ ते ज्यादा चटपटे मसाले बी नी पाएओ जेह्ड़ी सादी सादी रुट्टी मेरे आस्तै लेआएओ